म्हजो बीएसएनएल मोबायल म्हाका आतां चार दोन तीन दिसा रेंजूच मेळना कितें प्रोब्लेम जाला तो म्हाका खबर ना कितें फोन करतले ना जाल्यार कितें युट्यूबाचेर कितें बरें आसता तें पळोवपाचें जेवणाचें कितें कितें आसता न्ही तें पळोव पळयतालें हांव आतां ते दोन तीन दिसाच्यान नेट हेच ना रेंजूच ना हांवेन पयरूच रिचार्ज केल्लो रिचार्ज करून एक दोन चार दीस चल्लो मागीर तेचो हे फोनूच लागना मागीर त्या खातीर तुमी मातशे नॅटाचे प्रोब्लेम कितें आसा ते म्हाका सांगचो